जब में अधिक दिनों के लिए बाहर जाती हूँ तब मेरे घर परिवार मेरे जो पेड़ पौधे हैं वो उनकी देखभाल रख देते हैं और कभी कभी हम पूरे परिवार कहीं पर चले जाते हैं और ये उस वक़्त में क्या होता है ना हमारे घर में जो हमारे घर के जो पड़ोसी लोग है वो हमारे पेड़ पौधों को वो देखभाल कर लेते हैं और वोो जब जाते हैं हम उनके जो पेड़ पौधे है तो हम देखभाल कर लेते हैं वैसे भी हमारे घर में मतलब हमारे घर में पेड़ पौधे रखने के लिए कोइ लोग अगर हम रख सकते मतलब कोइ लोगों की हम मदद ले सकते हैं ऐसे भी हम करते है कभी कभी जब बहुत दिनों के लिए जाते हैं तो कभी कभी हम एक लोगों को मदद मदद में हमें वो मिलता है मतलब वो हमें मदद करते हैं ऐसे ही हम देखभाल रखते हैं